हा असांखे पतो आहे कि महिलाउनि जो समर्थन पहले न थींदो हुओ वॾा पसंदि न कंदा हुआ कि कोई लेडिस कोई महिला डांस करे शादियुनि में या लाॾनि में यां कोई फ़ंक्शन हूंदो हुओ त वॾनि खे ऑब्जेक्शन थींदो हुओ कि हुननि जा हथ पेर या उन्हनि जा कपिड़ा हेॾे होॾे थी वञनि ऑब्जेक्शन कंदा हुआ वॾा पर हाणे समय सां गॾु में वॾनि खे बि समुझ में अची वियो आहे कि हाणे उहो कैरियर बी ठाहे सघंदियूं आहिनि लेडिस ऐं हुन ज़रिए ते चारि पैसा अर्निंग बि करे सघंदियूं आहिनि ओड़े तरीक़े जा कपिड़ा बि ठही विया अहिनि कोई उहो न आहे माण्हूअ जी नज़र हुजणु खपे ॾिसण वारे जी कि उहो केतिरी सही आहे जाइफ़ां हुजे चाहे मर्द हुजे कुझु बि डांस कंदो छा मर्दनि जे मथां कोई अहिड़ी पाॿंदी न हूंदी आहे जेतिरी लेडिस जे मथे हूंदी आहे जेके नृतक पहिरें पंहिंजा शौक़ु मारे चुकियूं आहिनि उहो हाणे पंहिंजे ॿारनि जे ज़रिए हुन शौक़ु खे वरी पाणि हुन ज़रिए पाण खे जिंदा रखण चाहिनि थी कि असां पंहिंजा शौक़ु पूरा करे सघूं उन्हनि जा ॿार बि हुनखे बि कैरियर ठाहिनि था पिया नचण पहले हू वॾा चाहींदा हुआ नचनिया ठहींदा पर हाणे नचनिया न आहिनि हाणे उहो नश नची करे चारि पैसा जॾहिं घर आणनि थी व त वॾनि खे बि समुझ में अचे थो कि पहले ज़माने में असां पाबंदी लॻाए करे महिलाउनि जे मथे इलाही ग़लत कमु कयो आहे हाणे ओड़ी पाबंदी न लॻाए करे हुननि खे हुननि जे कैरियर खे आगे वधाइणो आहे उहो अॻिते वधंदियूं त अॻिते अचण वारी पीढ़ी बि अॻिते वधंदी ज़रूरी काने कि हर सव हर पेशु डांस ग़लत हुजे उहो पंहिंजे सम उहो पंहिंजे हुन ते रही करे बि सही थी सघंदो